हमरा सबके इलाकामे बहुत गरीबी छै अइ इलाकामे पर्यटक घुमयके ओतेक नीक नीक व्यवस्था नहि छै तऽ सरकारसँ अनुरोध करबनि जे नीक नीक व्यवस्था होइ झरना बनय झील बनय लोक दूर दूरसँ आबथि दर्शन करयके लेल धर्मशाला बनय यात्रीके रुकबाक लेल होटल खुजय नया नया आओर जेना लग पासमे एखन जायका होटल अछि ओइठिन यात्री सब रुकय छथिन धर्मशालाक ओहन व्यवस्था नहि छै हमरा सबके इलाकामे तऽ सरकारसँ इएह कहबनि जे ओइके व्यवस्था कयल जाइ